एकादो खेळगडो खंयचोय खेळ खेळटाना अपघात किंवां जखमी जालो जाल्यार ताका जवळच्या म्हणजे चार किलोमीटर पयस हांगा सरकाराचे हॅल्थ कॅर हाँस्पिटल आसा